आं फरायबाय थानाय समाव आं जेबो धोरोमनि बिजाब आं फरायफेराखै आं नाथाय आंहा मोनसे आंनि धोर्मोखौनो आं जेरै अरायबो आं आंनि धोर्मोखौनो आं मोजां मोनो ख्रिस्टान जा हिन्दु जा मानो होनोबा आंहा मुसलिम मानो जाया जानो आं आंनि धोर्मोखौनो आं फोथायो आंनि धोर्मोखौनो आं मोजां मोनो नाथाय आं गुबुन धोर्मोखौ आं बखियाबो बुङाबो नाथाय आंहा आंनि धोर्मोखौनो आं फोथायो आं हिन्दु धोरोमखौनो आं अ बयनिफ्रायबो बेस्ट मोनो आरो मानो होनोबा मानसिफ्रा दस्रा धोर्मोखौ मोजां मोना होनो नाथाय आंहा आंनि हिन्दु धोरोमखौ आं अराय समनि थाखाय आं मोजां मोनो